بہت ساری اسکالر شپ ہیں جو طلباء کو ملتی ہیں کچھ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کی اسکالر شپ ہیں کچھ سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالر شپ ہیں جو طلباء کو ملتی ہیں یو جی سی وغیرہ بھی دیتی ہیں یا موسٹلی زیادہ تر یونیورسٹیاں طلباء کو اسکالر شپ دیتی ہیں اور طلبات کے لیے تو مولانا آزاد بھی اسکالر شپ دیتی ہے یا تا طالبہ کے لیے تو زیادہ تر یونیورسٹیاں اسکالر شپ دیتی ہیں ہر قریباً ہر یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ اسکیم ہوتا ہے